हांव डस्टबीन हे म्हज्या पयल्या प्रोडक्टाचेर पॉजिटीव एक्सपिरियन्स सांगपाक सोदता डस्टबीन हे आजच्या काळान खूब गरजेचे आसा कित्याक म्हटल्यार आमी पळोवपाक शकता सगळी कडेन कचरो पडलेलो आसा आनी तो कचरो फक्त वेट वेस्ट म्हटल्यार आमचे उरिल्ले जवणूच नासता तातूंत ड्राय वेस्ट म्हटल्यार प्लास्टीक मिक्स जाल्ले आसता ते दोनी मिक्स जावन बुरसो वास आनी सॉयल पल्युशन तशीत रस्त्यार आशिल्ली जनावरां हो कचरो खाता आनी दुयेंत पडटा म्हणून डस्टबीन आसा पळय खूब गरजेचे आसा आमच्या वाटेन एक व्हाळ आसा आनी त्या व्हाळांतल्यान पावसा दिसांनी उदक व्हावता आनी तें उदक न्हंयन वता ती न्हंय म्हटल्यार मांडवी न्हंय पयली लोक किदें करी आपल्या घरचो कचरो काडी आनी त्या व्हाळान उडयताली आनी मागीर तो कचरो पावसा दिसांनी व्हांवून तें न्हंयन वतालो आनी आमी पयल्लेत आसा आमकां उदकाचो कसो त्रास जाता तो गेलो जाल्यार उदक दुशीत जातले आनी आमकां फुडाराक उदक मेळपाक खूब कठीण जातले म्हणून आमच्या थंय पंचायतीन पिशव्यो वाडटा आनी लोकांक सांगलां त्यो पिशव्यो घेया आनी तातून तुमचे जे किदे ड्राय वेस्ट आसा म्हणजे प्लास्टीक आनी आनी किदें तें पिशवेन घाला सोडून वेट वेस्ट म्हटल्यार उर तुमचें उरिल्ले जेवण आनी ती पिशवी भरली की म्हयन्याच्या दुसऱ्या आनी चवथ्या आयताराक ती व्हरून रस्त्या दवरपाची तो कचरो व्हरपाक एक गाडी येता आनी ते तांच्या पद्दतीन तो कचरो डिस्पोज करता अशें करून आमच्या व्हाळान जो कचरो उडयतालो तो खूब कमी जाला आनी आमच्या वाटेन खूब निवळ निवळ दिसपाक लागला म्हणून डस्टबीन आसप हे खूब गरजेचे आसा गार्बेज पल्युशन म्हणजे सॉयल पल्युशनूय कमी जाला आनी निसर्ग सुद्दा निवळ दिसपाक लागला